میں نے کئی دفعہ سفر کیا ہے جیسے اپنے پرسنل گھومنے کے لیے سفر کیا ہے اپنی جاب کے سلسلے سفر کیا ہے مگر سفر میں سب سے اہم سفر مجھے میرے بھائی اِن کے لیے سفر کرنا زیادہ اہم تھا کیونکہ اُس کا انٹرنس ہونا تھا دلّی میں اور وہ دلّی کے لیے نکل چُکا تھا وہاں انٹرنس گیٹ پہ پہنچ چُکا تھا پھر اُس نے کال کیا کہ اُس کا ایڈمٹ کارڈ رہ گیا ہے تو وہ انٹرنس میں کیسے بیٹھ سکتا ہے پھر مجھے اُسی وقت ارجینٹ میں اُس کے ایڈمٹ کارڈ کو لے کے دلّی کے لیے روانہ ہونا پڑا یہ میرے لیے ایک کافی چیلنجنگ سفر تھا